दौड़ैके लक्ष्य निर्धारित करै से पहिने अहाँकेँ ई देखै लए पड़त जे अहाँके कते दुरी तय करऽकेँ छै ओहि हिसाबसँ अहाँ देखबै काम करै ला पड़त आओर दौड़ैके लेल सलाह अछि सभसँ पहिने धीरे धीरे दौड़क अहाॅं अपन दमके पचाबु मुदा एकबैग अहाँ दौड़लासँ अहाँ जे छै से बिमारी ग्रसित भए जेबै भए सकैए तऽ अहाँकेँ प्राणो ओकरामे जा सकैए तै दुआरे दौड़नाइ ओते कठिन नहि छै जते हम अहाँ चाहि रहल छी दौड़ कऽ लक्ष्य जे भी छै ओकर दुरी केतबा छै हमर अभ्यास कते छै ओकरा पर दौड़ निर्भर करै छै